हां जी हां जी अच्छा केह्ड़ा लैना ऐ छोटा लैना जां बड्डा लैना ऐ बड्डा हैं कपड़े आह्ला कपड़े आह्ला बी है मोम्मी आह्ला बी ऐ फौजी सारे तरपाल हैन न तुसें गी केह्ड़ा चाहिदा ऐ मोम्मी आह्ला मिली जाह्ग मोम्मी आह्ला दो सौ दा मिली जाना तुआनूं हां घट्ट निं होना इन्ना गै होना ऐ दो नेईं एह्दे कोला दा बी मैंह्गे मैंह्गे ऐ तुआनूं फिर सस्ता लग्गा दा दो सौ दा ठीक ऐ